हांव संतोशी उलयतां हय एक काल हांवें कॅब बूक केल्लो हय कितल्यांक पावतले तुमी म्हणजे हांव न्ही फाल्यां बारांक पावतले थंय सो तुमी बारा म्हळ्यार बिफोर टुवेल्व येवपाक शकतात हय न्ही हय जाता तितके मात्शे बेगीन येवपाक ट्राय करतात न्ही

कित्याक म्हाका मात्शी अर्जंट आसा म्हणून हय म्हाका रावपाक पडपाक जायना बारांक पावतले न्ही सो तुमी बिफोर टुवेल्व येयात लायक बारा जावपाक धा मिनटां पंदरा मिण्टां आसा म्हणल्यार म्हाजे फ्लायट बारा म्हळ्या पावतली म्हण सांगला सो इफ केन्ना केन्ना बेगीन सुद्दा पावपाक शकता न्ही हय सो बेगीन पावले जाल्यार मागीर म्हाका प्रोब्लम प्रोब्लम जातलो थंय रावपाक पडटले म्हाका जाता तितके मात्शे बेगीन पावपाक जाय ओके चलता हय मोपा एरपोर्ट हय लेन तरी दिसता हांव सांगता मागीर पावपाक पय एअरपोर्टाच्यान म्हणजे विमानाच्यान भायर आयले की हांव तुमकां कॉल करून सांगता खंयच्यान हय हय ओके आ बरें ओके प्लीज धा मिण्टां बेगीन येयात ओके हय चलता ओके बाय